ہیلو میں گیس ایجنسی سے بات کر رہا ہوں میرا نام عمران ہے اور میں آپ لوگوں کے کسٹمر سپورٹ ٹیم کو دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حال ہی میں میری گیس بکنگ سے جڑی ایک پریشانی تھی اور جب میں نے آپ کے کسٹمر سروس ٹیم سے بات کی تو انہوں نے بہت ہی تہذیب اور توجہ سے میری بات سنی انہوں نے انہوں نے نہ صرف میری شکایت کو سمجھا بلکہ جلد ہی اس کا حل بھی کیا ان کی بات چیت کا انداز بہت ہی دوستانہ اور مددگار تھا جس سے مجھے بہت اچھا محسوس ہوا ایسی بہترین سیوا آج کل بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری طرف سے پوری ٹیم کو شکریہ کہیں آپ لوگوں کا رویہ اور پیشے ور انداز واقعی قابل تعریف ہے